मां तव्हांजी कंपनी मां मूं अॼु हिकु वस्तू घुराई आहे हू वस्तू ॾींअं जेको माण्हू डिलेवरी बॉय आयो आहे हूअ माण्हू सही कोन्ह अथव हूअ जीअं अचे हूअं ॻाल्हाये पियो अने ऐं घर हुआसीं त दरवाजो खुलो हुओ त डायरैक अंदरि हली आयो अने जीअं अचे हूअं ॻाल्हाये पियो अॼु खां पोइ कॾहिं बि तव्हां ॾिसो मां तव्हांखे कुझु लिखायां त अॼु खां पोइ हीअ व्यक्ति खे कॾहिं असांजे घर न मोकिलजो अने हिनखे पइसा बि वाधारे खपया पे चेंज जे बहाने मूंखा पइसा बि वाधारे वठंई पे पोइ मूं वटि पइसा छुट्टा हुआ त मूं हुनखे छुट्टा पइसा डिनासि त अॼु खां पोइ हीअ व्यक्ति खे असांजे घर कॾहिं न मोकिलजो ही व्यक्ति सही कोन्ह अथव जेतिरो बने एतिरो तव्हांजे कंपनी में हिनखे छुट्टो कयोसि बाक़ी अॻियां वञी करे तव्हांजे बिज़नेस में इलाही तक़लीफ़ पवंदी हीअ डिलेवरी बॉय सही कोन्ह अथव